आज कलके पार्कमे जाइ छी तऽ हमसब देखै छी की पहिलेसँ पहिलेसँ बड़ी विकास भेलै छै पार्कमे मनोरञ्जनके आजकल दुनिआँमे बहुत विस्तारित रूपसँ फैल रहल छै तऽ हमसब देखै छियै की विधि जिस तरहसँ हिसाबसँ पार्किंग सिनेमा घरमे जाइ छी तऽ मनोरञ्जन करैके रूपमे हमसब देखै छियै गार्डनमे जाइ छी तऽ घूमै छी फिरै छी नीमनसँ खाइ छी पीयै छी मस्ती करै छियै आओर एकरा बादमे खेल कूद भी करै छी आओर अही हिसाबसँ किछु होम थियटर भी बनबेली मस्ती कयली अय सबसँ पहिलके पहलेसँ बहुत विस्तारितसँ देखै छी सिनेमा घरमे गेली तऽ फिलिम उलिम भी देखै छी आओर सांस्कृतिक भाषा भी नीक नहि लगै छै तऽ हमसब मैथिली भाषाके प्रयोग करै छियै तऽ जनै छी की मैदानमे हमसब मैदान क्रिकेट जैसे खेलली हॉकी खेलली इस तरहसँ हमसब खेल खेल कऽ अपना मस्ती टाइम पास करै छियै आओर मनोरञ्जनके विधिमे हमसब तऽ नहि जानैत रहलियै लेकिन आब धीरे धीरे जनै छियै की खेलै छी मनोरञ्जन मतलब होइ छै की खेल कूद करनाय उछल कूद बच्चा सबके साथ भी हमसब काफी मस्ती करै छली लेकिन आजकल सिनेमा घरमे जे गेली तऽ फिलिम देखली खयली पीली मस्ती कयली चिड़िया घर देखै गेलियै अलग अलगके पशु पक्षी सब देखैके मौका मिलै छै जैसे हो गेलै कि चिड़िया घरमे भी हमसब देखैत रहली हँ पहिले तऽ हाथी सू कुत्ता बिल्ली यही सब देखैके मौका मिलै छै चिड़िया घरमे